हाल ई में मुंहिंजी शादी थी आहे मुंहिंजो नयां नालो शनाया आहे मूंखे पंहिंजे नए नाले खां पैन काड में अपडेट कराइणो आहे पैन काड स्पोट टीम में कॉल करी करे पंहिंजो नालो अपडेट करायां थी हैलो पैन काड सपोट सां ॻाल्हि थी थिए मुंहिंजो में मुंहिंजो नालो रिचा आहे ऐं मुंहिंजी शादी हीअंर ई थी आहे मुंहिंजो नयों नालो शनाया आहे मूंखे मुंहिंजे पैन काड में मुंहिंजो नयों नालो मुंहिंजे पतिअ जो नालो ऐं मुंहिंजी नईं सरनेम अपडेट कराइणी आहे तव्हां मूंखे दस्तावेज जे बारे में ॿुधायो ऐं केतिरा पैसा था लॻनि हुन जे बारे में ॿुधायो मूंखे पैन काड जल्दी ठाहिराइणो आहे